हिन्दी हमारी मातृभाषा है हमारे यहाँ लोग हिन्दी ज़्यादा बोलते हैं और हिन्दी समझते भी हैं और हिन्दी को ही बोलना पसन्द करते हैं हमारे यहाँ अपने से बड़ों को आप कहकर बुलाते हैं और छोटे जो छोटे जो होते हैं उनको हमलोग प्यार से अच्छे से बुलाते हैं अपने से बड़ों को इज्ज़त देते हैं और छोटों को भी इज्ज़त देते हैं अपने से बड़े होते हैं उनको आप कहकर कभी आपको बुलाकर आप कहकर ही बुलाते हैं कभी कुछ कोई उल्टा शब्द या भाषा नहीं का प्रयोग नहीं करते हैं यह हमलोग अच्छे से ही बुलाते हैं और अपने से छोटों को भी हमलोग अपने से छोटे जो होते हैं उनको भी अच्छे से ही बुलाते हैं कभी वह अच्छे से अरे वह नहीं कहते हैं अपना मतलब उनको अच्छे से बुला लो तब तभी वह अपनी भाषा शब्द को अच्छे से सुनते भी हैं हमारे घर में हमारी भाषा हिन्दी हमारे हमारे लोग ज़्यादा समझते भी हैं ज़्यादा बोलना भी चाहते हैं और उनको हिन्दी बोलना पसन्द भी है और उनको कोई भाषा पसन्द और भाषा आती नहीं है सिर्फ हिन्दी ही आती है हमारी हिन्दी भाषा राष्ट्रीय भाषा है और हम हिन्दी ही बोलते हैं